آپ نے پوچھا ہے كہ آپ كی ذاتی پیشہ وارانہ ترقی میں كتاب پڑھانا كیا كردار ادا كرتا ہے ابھی اس موضوع پہ اب تک ہم نے كوئی كتاب نہیں پڑھی ہے صرف اپنی ذاتی طور پر جو ہم نے جو كتاب پڑھی ہے پیشہ وارانہ ترقی میں وہ ریسٹیڈ پروڈیڈ ہے جو ابھی جو ہمیں كچھ صفحے كی جو كتاب پڑھی ہے حالاںكہ پوری نہیں پڑھی ہے ہم نے لیكن اس میں ہمیں مدد ملی ہے بہت ساری ایسی باتیں ملی ہیں جو اور دوسری كتابوں میں نہیں ملا كرتی اور اس كی بنیادی جو بنیادیں ہیں وہ بنیاد یہی ہے كہ ہم پیشہ پیشہ ور كیسے بنیں حالاںكہ ہم پیشہ ور نہیں ہیں جو ہم كیوںكہ اس موضوع پر اب تک ہمارے نزدیک كوئی كتاب نہیں آئی ہے جو ہم پیشہ ور كی كتاب پڑھیں صرف ایک ہی كتاب آئی ہے اس كے ذریعہ سے ہمیں كچھ باتیں ملی ہیں جس كو ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں اور لا بھی رہے ہیں اور ابھی ریڈیڈ پروڈیڈ جو كچھ صفحے كی كتاب ہے اور اسے ہر پیشہ ور پڑھنے كی ہر پیشہ ور اس كتاب كو پڑھے كیوںكہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں ہیں كمانے كے تعلق سے تو جو ریسڈیڈ پروڈیڈ ہے وہ ہر بزنس مین یا ہر انویسٹر یا ہر ٹریڈر اس كتاب كو پڑھتا ہے كیوںكہ وہی ایک ایسی كتاب ہے جو پیشہ ور كو فروخت كرتی ہے فروغ كرتی ہے دونوں چیز عطا كرتی ہے دونوں چیزوں میں اس كا بہت بڑا رول ہے اس كے اندر بہت ساری مہارتیں ہیں كمانے كے ذریعہ سے ارننگ كرنے كے ذریعے سے چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو دونوں راستے سے اس میں ہم جو ہیں اس كتاب كو پڑھنے كے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سكتے ہیں